हाँ बोलिये बोलल जाए ई पैरासिटामोल के दवाइ अच्छा होतै की बाजलूँ कनी एक बेर फेरसऽ बोलू हाँ हैलो पैरासिटामोल के ओवर डोज से लिवर के डैमेज होइ सकै छै जे कि बेहद खतरनाक छियै एकर ओवर डोज के समस्यापर अरजेण्ट मेडिकल फैसिलिटी पर भी ध्यान देब जरूरी छै पीरियड मे तो पीरियड के दर्दमे दर्दवला दवाइ ठीक रहै छै एकर एक तो छियै एकर घरेलू उपाय जैसे पीरियड के घरेलू उपायमे की की होइ सकै छै गरम पानी वगैरह ई सब हूँ सब दए देबै आओर अदरकके सेहो फायदेमन्द होइ छै पपीता तुलसीके दूधवला चीज ई सब भी फायदा करि सकै छै सरदर्दके लिए सरदर्दके लिए सेरोडोन एडवान्स टेबलेट जे रहै छै ऊ बहुत फायदा करै छै घरेलू उपाय हँ एकर सरदर्दके गरम पानी नीम्बूके रस मिलाइके पियै से आराम मिलल हय सेब पर नमक डालिकऽ खाइ से आराम मिलै हय तुलसी आओर अदरकके रस पियै से आराम मिलै हय मूव

थायराइड के थायराइड के घरेलू उपाय जानै लाऽ चाहै छी एकर इलाज थायराइड के